आबऽ नऽ अरे हमरा तऽ पेटमे एखैन तऽ दरद होइ रहए हम देखेतहुँ अहाँ से अच्छे

ओ अखनि जाँच होइ छै जाँचके सुबिधा यऽ ने अहाँ लग

हँ इहो बात सही छै पहिले दबाइ खाएके देखबै एहिमे हूँ

हंँ तऽ जाइ छै हँ ओहो तऽ भए जाइ छै टेन्शनेके लऽ कऽ

ओत्तए अथी नहि खेलियै यऽ हम

हँ हँ तऽ काल्हि हम आएब तब ठिके छै ठीक छै राखै छी तब